ڈرائیور یہ والے راستے سے اگر آنند وہار جائیں گے تو کتنا ٹائم لگ جائے گا ایک گھنٹہ ویسے تو آدھا گھنٹہ لگتا تھا ہاں وہ تو کام چل رہا اس میں تب بھی کہ جلدی جائیں گے کتنا منٹ لگ جائے گا پچاس منٹ چلو یار چلو تھوڑا جلدی چلو ہاں تھوڑا جلدی چلنا ٹائم پہ پہنچنا ہے مجھے ہاں چلو اسی راستے سے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلدی چلو تھوڑا ٹھیک